جی ہاں میرے گھر میں ایک لائبریری ہے جس میں مختلف قسم کی کتابیں موجود ہیں جس میں ہر طرح کی ناول اردو ادب کی کتابیں سیاست کی کتابیں ہسٹری کی کتابیں ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں اور میں جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں وہ ناول ہے ناول پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے اور لکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح ناول پڑھنے سے بہت زیادہ سوچنے سمجھنے اور الفاظ کا الفاظ کے ذخیروں کے ساتھ ساتھ لکھنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ اور سوچنے غور و فکر کرنے کا طریقہ آتا ہے